हँ हमसभ हेलय लेल जाइत छियै तऽ भोजनमे तऽ सभखन लोकके सन्तरे आ सेबे नहि रहैत छै लेकिन ओ हल्का फल्का खेलौँ आ भात रोटी जे छै से पर्याप्त भरि पेट खा कऽ गेलहुँ हेलहोमे मोन लागल पेटमे दाना रहल पएरो हाथ पटकैमे मोन लागल पएरो हाथ पटकलहुँ हेलबो केलहुँ खूब खुशहालीमे रहलहुँ लेकिन खाना पर्याप्त खा कऽ जाइत छियै एहि लऽ कऽ पर्याप्त खाना नहि रहतै केना हेलबै तऽ मोने नहि लगतै कतहु टगि जेबै एहिसँ बढ़िआँ से नहि भात होइ या रोटी होइ साग होइ सब्जी जे भेल से भरि इच्छा हमसभ खेलहुँ भरि इच्छा खा कऽ गेलहुँ जे खूब दस सहेली रहैत छियै तऽ हेलहोमे मोन लागल टाइमो बहुत टाइमो पास भऽ गेल आ दस आदमी रहलहुँ तऽ मोनो लागल एक घण्टा बदलामे दू घण्टा समयो लागि जाइत छै लोकके आ पेटमे दानो याबत तक दाना रहल ताबत तक खूब मोन लागल जखन दाना घटय लागल तऽ फेर कहलहुँ कि आब भऽ गेलै फेर काल्हि खनी हेलब आइ छोड़ि दही हेललहुँ हेललाके बाद जा कऽ घरपर एलहुँ फेर नहा सुना कऽ एबे करैत छियै फेर खाना खेलहुँ एहिसँ की होइत छै जे जतेक थाकल थाकल रहल पएर हाथ फेक देलहुँ सब थाकन उतैरो जाइत छै लोककेँ आदत भऽ जाइत छै लोककेँ ओ एकतरहसँ वाकिंग भेलै पएर हाथ फेकनाइ हमसभ फेकलहुँ खेलहुँ पिलहुँ ओहीठामसँ अपन करैत रहलहुँ लए कऽ एहि लऽ कऽ जे ओ हाथ पएर फेकलासँ वाकिंगो भऽ गेल आ हेलब सेहो भऽ गेल आ मोनो लागल दस सहेली रहलहुँ टाइमो पास भऽ गेल ओतबा केनाइयो जरूरीये रहैत छै नदी नाल रहैत छै लोकके सभ लए ओहि लए पोखरि लोकके रहैत छै ओहि लए जे हेलब सिखय लेल हेलयमे मोनो बड लागल तऽ ओसभमे कोनो अथी नहि रहैत छै लए कऽ सभ आदमी दस आदमी रहैत छी खूब हेलैत छी खुशियाली मनेलहुँ फेर घरपर एलहुँ